भारत की नृत्य शैलियों में जैसे घूमर है और कालबेलिया है कथक है कथक को काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है कथक को सीखने के लिए काफ़ी क्लासेस भी लगाई जाती हैं लोग इसे सीखने के लिए काफ़ी इच्छुक होते हैं और लोगों ने कथक को काफ़ी आगे तक सीखा ले जाने के लिए काफ़ी सीखा भी है कथक सीखने के लिए लड़कियाँ क्लासेस लगाती हैं घूमर भी काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है जो जोधपुर का काफ़ी राजस्थान का काफ़ी फेमस लोकनृत्य है जो देखने में और काफ़ी अच्छा होता है